लेपटोप माबायलाचेर अशें टायपींग करपाक टायपींग केल्यान तें अशें हें सोपें जाता कित्याक पयलीच्या काळांत आमी पेन आनी पेनाचेर पेनाच्या आदारान बुकांचेर बरयताली तेन्ना ती चुकील्लें तें कागद बेश्टेंच धरलें मागीर तशेंच तें चूक जाल्यार आमकां तें परत फूल फूल्ल तें आसा तें दुसरे नवें पेजीचेर बरोवपा पडटालें मागीर धर तें कागद धर तें शेंणलें जाल्यार आमकां तें मागीर सोदपाचो बीन त्रास जातालें पुणून आयज आतांच्या काळांत मोबायल लेपटोप अशें ही साधनां आयल्लें कारणान आमकां लेपटोपाचेर आनी मोबायलाचेर बरयता तेन्ना दर आमची खंयची च कितें बरोवपाक बीन चुकलें जाल्यार तें आमकां उतर तें आसा तें डिलीट करपा मेळटा आनी तें आमकां परत बरोवपाक मेळटा तें मागीर आमकां खंयय दुसऱ्याक रोखडो धाडूंक मेळटा ओनलायान हेचेर धाडूंक मेळटा मागीर तें आमकां पुस्तकां आनी पेनाच पुस्तकाचेर बरोवपा परस लेपटोपाचेर आनी मोबायलाचेर चड सोपें पडटा तशेंच टायपींग करताना आमकां खंयची चूक जाली जाल्यार तें आमकां परत सारकें बी करपाक मेळटा